आङो संनाय खावनायाव मुलि महरै गोबांखौनो बाहायनाय जायो बिसेसयै सेथियावनो निम बिलाइ महा निम बिलाइ खिफि बेन्दों बेनिफ्राय दुब्लियाव मोन्नाय मानि मुनि हालदै बेनिफ्राय गुल मुरिस बेफोरखौ आङो बाहायनाय जायो आरो बेफोरखौ आङो गोरलैयै मोननो हानायखाय बेफोरखौ आङो बाहाइयो बिसेसयै खिफि बेन्दों बेफोरखौ जोङो ओह गाराइनि थाखाय बाहाइयो थुलुंसिफोरखौबो बाहायनाय जायो संनाय खावनायाव आरो बिसेसयै ओह नर'सिं बिलाइ होननानै बुङो बेखौ आङो ओह संनायाव बिसेसयै दालि आरो जायफोरखौ जोङो गोरान मैगं बानायो बेफोराव जोङो बेफोरखौ बाहाइयो आर बेबायदिनो ओह गोबां दंफोर मस्ला बायदिहै बाहायनो हालदै आरो सामब्राम दावखि बेफोरबो मुलि महरै ओह जोङो बाहायनो हायो आरो गुबुन फारसे ओह संनाय संख्रिनि जायगायाव ओह जोङो ओह मोनसे संख्रि गोसोम संख्रि होननानै बुङो बै गोसोम संख्रिखौबो जोङो बायनानै बे संनाय खुरनायाव बाहायनो हायो जायफोरा ओह गोबां ओह देहानि फाहाम जानायाव नागौ जानानै फैयो बेवखायनो जोङो बेफोरखौ संनाय खावनायाव बेब'हार खालामो बा बाहाइयो